कम्म लेबर दा कम्म लोक कम्म करदे न ते कोई बी कम्म छोटा बड्डा नेईं होंदा ऐ पर हर कम्म इक कम्म गै होंदा ऐ केईं लोग खेतीबाड़ी दा कम्म करदे न ते मतलब कोई लोक दुकान दा कम्म करदे न ते कोई अपना बिजनेस खो'ल्ले दा ऐ ते सारे लोग अपने कम्में गी बड़ी गै शैल तरीके कन्नै करदे न जेह्दे च कि सारें गी असें लोकें गी फायदा होऐ ते हर इक कम्म निक्का बड्डा नी होंदा सारा कम्म मेह्नत कन्नै होंदा ऐ मेह्नत दा कम्म मेह्नत दा कम्म कोई निक्का बड्डा नी होंदा सारे कम्म बराबर गै होंदे न ते लोग अपने अपने